हेल्ल' अ आब' नों खैला मैलानिमोन नामाब्रा अ ओमफ्राय आं साफागुरिनिफ्राय बुंदोंलै आं टेक्सि ड्रायभार हो आट्चा बे खैला मैलानि लामाया माबायदि दासान्दिलाय आट्चा

गारिफ्रा सालाय लांजागोन दा आट्चा माने बे सासे मानसिखौ दोनलां नांगौमोन नालाय ओंखायनो नोंनाव फ'न बुदोंमोन आं आब' लामाफ्रा मा बायदि लामा गाज्रिबा थांनो बालाय लाङो

आट्चा आट्चा बिदिबाथ' र' एसे सिन्था खालामनांनाय नङा दा लामाफ्रा ओमफ्राय गारिफ्रालाय माबायदि माबायदिथो खारो ए आरो हाद्रिफ्रालाय अ ओइ हाद्रि थाबाथाय बिराद थांनो बायो आङो ओमफ्राय सासे मानसि लिंथाबबाय थागासिनो दं मा खालामनोसो नंदों आं दोनलां जागोन ना दोनलांजाया आट्चा आट्चा ओमफ्राय मोजाङैनो दङ दा आब'आ आट्चा ए थांनायबो जाया नालाय मालाबा थांथारनोसै बे लामा गाज्रिनि थाखायनो थांफेरैखायनो बाहरलाय लाङोलै

आट्चा आट्चा दे बिदिबालाय आब' दे दा लासै दोनलांनोसै आं अ दे दे